जी मैम हेलो गुड इवनिंग हाँ जी मैम जी बोलिए हाँ जी अभी मैडम एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है प्रीबोर्ड चल रहे हैं मैम हाँ फिर बो वो एग्ज़ाम चालू हो जाएँगे अभी आप छुट्टी लेंगे तो फिर कैसे क्या चलेगा पढ़ाई पर असर पड़ेगा अच्छा अब आप एक काम कीजिए मुझे एक एप्लीकेशन रिटन में लिखकर आप मेरे को कल सुबह लाकर दीजिए और फिर अपन देखते हैं क्योंकि हाँ क्योंकि मैं हाँ क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है मैम इसलिए मुझे देखना पड़ेगा उसकी बाकी की परफॉरमेंस कैसी क्या है हाँ जी हाँ आप मुझे कल एप्लीकेशन लिख कर दे दीजिए फिर मैं देख लेती हूँ है ना ठीक है ओके ओके